अशीं आसात खुबशीं पुस्तकां पूण तातूंतलें एक पुस्तक म्हाका याद जाता ते म्हणजे भालचंद्र नेमाडे जांकां ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाला तांची पुस्तकां हांवें पयलीं खूब वाचल्यात म्हणजे जुहूल आनीक अशी वेग वेगळीं पूण ताचें नंतर हालीं ताणे जवळ जवळ वीस पंचवीस वर्सांनी काय सत्तावीस वर्सांनी बरयल्लें पुस्तक म्हणटा तें हिंदू की ताचे जिवनाची जग जगण्याची समृध्द अडखळ अशें कितें तरी ताचें नांव आसा आनी तें पुस्तक हांवे वाचपाक घेतले आनीक नकळो हांव कसल्या मुडा भितर आशिल्लो कितें पूण खंय तरी वाज आयलो आनी अर्द्यारूच सोडून दिलें आनी मागीर बऱ्याच तेंपान जवळ जवळ वर्सभरा नंतर आसतलें अचानक तें पुस्तक वाचपाक घेतलें आनी पिश्यां बशेन म्हणटा तशें पुस्तक वाचून वाचत गेलो वाचून म्हणजे कंप्लीट केलें आनीक इतलें सुंदर पुस्तक सामके आनी हें पुस्तक म्हाका कित्या खातीर म्हाका तेन्ना वाचपाक नाकाशें दिसलें काय आनी आतां कित्या खातीर ताची म्हणजे इतली गोडी लागली काय हें जें आसा तें ताची जाप म्हाका तशी अजून मेळ्ळी ना पूण घडये मनशाचो मूड जसो कितें आसता त्या मुडा प्रामाणे घडये हें जाता आसतय बी कारण अशीं खुबशीं पुस्तका आसा जीं हांव अर्दार सोडटा मुखावयली वाचता तिसरी घेता चवथी घेता मागीर पुस्तक सायमलटेनियसली एका बरोबर तीन चार वाचपाची संवय आसा पूण हो अनूभव सामको वेगळोच आशिल्लो